السّلام علیکم میں نے آپ کے ریسٹورنٹ سے پہلے کچھ آڈر کیا تھا تو اس پہ مجھے ایک کوپن ملا تھا اب جو ہے میں دوبارہ کچھ آڈر کرنا چاہتی ہوں تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اب جو میں آڈر کروں گی اس پہ آپ کی کوپن سے کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا میں مموز آڈر کرنا چاہتی ہوں اچھا چلیے ٹھیک ہے